ایک ایک دو ہزار بارہ پندرہ گیارہ دو ہزار تئیس سات چودہ دو ہزار اکیس گیارہ گیارہ دو ہزار بائیس پندرہ اٹھارہ دو ہزار تئیس